से जानुवारी जिगुजौ गुजिद' थाम एप्रिल जिगुजौ गुजिगु बा आगष्ट' नैरोजा द' जिसे सेप्तेम्बर नैरोजा जि जिबा अक्ट'बर नैरोजा नैजिनै